जों गोदो दाना लुनानै गानोमोन नाथाय दा खुन्दुं सि बायदिसिनाफोरानो जोबोद दाम जादों बिदिनो दाम जानायलाय जों दानो हाला लुनो हाला जायखिजाया जों बिदिनो बायनानै गाननोबो रां रुफा गैया लासैनो जों बिदिनो दानानै फाननोबो जोंहा शक्ति गैया दा जानाय लोंनाय माइरं दैरंनि दामआबो बारायलांगासिनो दं गाननाय जोमनायफोराबो दामानो बारायलांगासिनो दं जों बोरैहाय सोलिनानै जागोन नाथाय जोंहा रां रुफाफोरानो गैया आरो माइरं दैरङाबो जोबोद दाम बारायलांगासिनो दं सि जोम बायनायाबो जोबोद बारायलांगासिनो दं बेसाद बुस्तु बायनायफोराबो दाम बारायगासिनो दं बिदिनो जों बायनानैबाबो जानांगौ जाहैसिगोन सेरसे सेरसे सेरसेयाव जाबाय माइरंनि दामआ सल्लिस थाखा आरो माइ मनसे बायनो थाङोब्ला जों बेयावबो आतस' नौस' माइ मनसेनि दामआ बिदिनो बेसेनफोरा गोबांनिसाय गोबां जालांगासिनो दं जोंहा जेबो राहा गैयिलाय जों बिदिनो सेरसे सेरनैखोनो बायनानै जानांगौ जायो बिदिनो मेगं थाइगंफोरावबो दाम उपाय गैयिलाय जों बेखौनो आधा के जि बा सेरसे बायनानै जानांगौ जाहैयो माइफोरा गोदो मनसेयाव साथि थाखा सतुर थाखाल'मोन नाथाय दा गोबां दाम बारायबोगासिनो दं बिदिनो लासै लासै माइनि दामआ बारायै बारायै दा माइरं सेरसेयाव सल्लिस थाखायै जाबाय बायनांगौ जानांगौआबो जों जोबोद गोब्राब जानानै फैदों मेगं थाइगङावबोथ' बिदिनो बारायगासिनो दं एबा खेतिनि बिभागाव बेसर आलु कबि जिंखा भल काकोल फान्थाव बायदिसिना बेसाद बुस्तुफोराबो दाम बारायगासिनो दं बिदिनो खेतियकफोराबो गावसोरनि बेसाद बुस्तुफोरखौ गोबां बेसेन नागिरनानै गावसोरनि दामखौ बोखांनानै लायो एबा गोजानाव लांनांगौ जायो बिसोरहाबो बायस'नानै जों बेखौनो बायनानै जानांगौ जायो बिसोरबो सिबाय थाइसे थाइनै नागिरलायनाय बिदिनो दामखौ नागिरनांगौ जायो आरो बिदि नङाबा बेसेनखौ बिसोरबो बोरै आरजिनो हागोन बिसोरहाबो फिसा फिसौ दं न'खराव सामलायना जानो बिसोरहाबो गोनांथि दङ बेनिखायनो बिसोरबो दखान पाहाराव दामखौ बोनानै लानांगौ जाहैयो बेलेगाव लांनानै बिसोरबो बायस' बुयस' गारि भारा बायदिसिना खालामनानै बिसोरबो फानहैनांगौ जायो आरो बेखौनो बायस'नानै लाबोनानै गावआलियाव फानफैफिननांगौ जायोलाय बेनिखायनो बिसोरो दामखौ बोनानै लायो नांगौ बायदि बिसोरबो गावसोरनि बुस्तुखौ बायनानै मोनजोबबोआ बबेयावबा मोनो बबेयावबा मोना बिदिनो बैयाव थांलाय बैयाव थांलाय बायस'नानै लाबोनानै गामि ओनसोलाव चक एबा बाजाराव फानफैफिननांगौ जायो एबा बिसोरनि बेसाद बुस्तुफोराबो फाननो हायि समाव सेवख्ले फोनख्ले थाङो बेबायदिनो ओजों लांलाय ओजों लांलाय बिसोरबो बेसाद बुस्तुखौ लाबोथिं लाबोथिं फाननांगौ जाहैयो बिदिनो बेपारिफोराबो गावसोरनि न'खरखौ सोलिनो थाखाय गोबां रां खामायनो जेरावबो दावगालाङो